हमरा इलाकामे सिमरिया सिमरिया अथी सब छै वहाँ भी गेलिए हँ मूड़न होइ छै हमर वएह सबचीज ओहेँ करै छै वएह घाटपर सिमरिया हमरा घरसे छै बीस पचीस किलोमीटर वहाँ जाइ छी वहाँ गङ्गा अस्नान करै छिए घुमैवला जगह छै बहुत सारा चीज छै वहाँपर पुल भी बनलै हँ बढ़िआँ बढ़िआँ जगह सीन देखैके मिलै छै बढ़िआँ बढ़िआँ चीज बहुत सारा आदमी ओतऽ बहुत भीड़ भीड़ रहै छै बहुत लोक दूर दूरसे आबै छै सिमरिया आओर नौलक्खा भी घुमलिए नौलक्खा जे मन्दिर हइ जो हइ वहाँ घुमलिए नौलक्खोमे नौलक्खामे भी फोटो घिचबैके बढ़िआँ जगह छै बढ़िआँ साधन छै ओतै घुमैके बहुत बढ़िआँ जगह छै काली मन्दिर वहाँपर बहुत सारा लोक हम हमहूँ जाइ छिए पूजा करै छिए काली अस्थान मन्दिर मन्दिरमे काली अस्थानमे जाइ छिए पूजा करै छिए सभलोक करै छै पूजापाठ हमहूँ करै छिए सिमरिया भी गेलहुँ वहाँपर मूड़न तूड़न बहुत हमरा इलाकामे बहुत बेबस्था छै बहुत घुमैके बहुत जगह खेलै कुदैके छै गाँधी एस्टेडियम भी छै गाँधी एस्टेडियममे भी खेलै छिए बैट किरकेट गाँधी एस्टेडियम तँ हँ बेगूसरायमे बहुत बहुत चीज छै नौलक्खा मन्दिर भी बगलेमे छै वहाँसे टॉउनशिप बरौनी टॉउनशिप ई बगू बढ़िआँ छै बगलेमे रिफाइनरी बहुत चीज छै बेगूसरायमे टॉउनशिपमे जाइ छिए वहाँ घुमै छिए खेलै छिए पार्क उर्क छै मेला भी लगै छै टॉउनशिप बड़ी बढ़िआँ जगह हइ वहाँपर सब जाइ छिए मेला आओर देखै छिए दुरगाजीके मेला लगै छै बहुत बढ़िआँ वहाँ झूला तुला सबचीज देखैके मिलै छै एकसे एक फोटो तोटो घिचौनेवला बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ छै जगह आओर बहुत चीज वहाँ रोड भी बढ़िआँ छै ओन्ने जाइ आबैमे सब ठीकठाक छै वहाँ बहुत तरह सर्विस सब बगलेमे करै छै सभ खेल खेलै भी छिए बढ़िआँ बहुत बड़ा बहुत बड़का ग्राउण्ड भी छै खेलैके सुविधा सबचीजके छै ई छै बैठै खेल धूप वहाँपर रहि सकै छिए कोइ दिक्कत